प्लास्टर स्वास्थ्य सेवा फंडिंग जी समस्या जो समाधान इंदिरा गांधी राष्ट्र वृद्ध पेंशन योजना मुफ़्त में दवा ऐं टीका चालू कया आहिनि ऐं इयो ॾाढो सुठो सरकार जो कदम खयो वियो आहे ऐं नवां अस्पताल जी निर्माण कयो वियो आहे जेको जाम सुठो आहे माण्हुनि लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंदि आहे इनमें माण्हू ॾाढो ख़ुशि आहिनि जेके वॾी वॾी हॉस्पिटल में न पिया वञी सघनि ग़रीब माण्हू उहे बि वञनि था हाणे उन्हनि जो बि फ्री में इलाज फ्री में दवा फ्री में टीका मिले ई रहिया आहिनि इन करे माण्हू अॼु जी सरकार जो शुक्रियाना कनि था